हा सर मां पंकज सामनानी ॻाल्हायां पियो सर मूंखे अन पंहिंजे जियो फ़ाइबर जो कनेक्शन कराइणो हुयो मुंहिंजे घर जे लाइ त हिनजे बारे में मूंखे थोरी ॼाण खपे पई

मूंखे हाणे फ़ाइव जी वारो ई खपे नओ लेटेस्ट उहेई आहे न फ़ाइव जी जी त हिनमें मंथली प्लान बि हूंदो मन चारि महीननि जो ऐं छह महीननि जो ऐं वरी साल जो बि प्लेन हूंदो न हूं हूं हूं अच्छा जी जी ज़रूर हा जी ॿई हलाइणा आहिनि टी वी में बि हली सघे ऐं मोबाइल में

अच्छा

अच्छा चारि मोबाइल ऐं हिक टी वी जी अच्छा पंद्रहं ओ टी टी ऐप्स अच्छा ठीकु आहे सर ठीकु ॿ सौ नव रुपिया ईअं न प्लस जी एस टी हूं ऐं पोइ क्वार्टरली प्लेन

जी जी

ठीकु आहे जी जी

हूं हूं जी जी अच्छा पोइ अ पंजाह आहे एम बी बी पी एस

अच्छा अनलिमिटिड डेटा न ऐं हिनमें केतिरा मोबाइल ऐं केतिरो टी वी कनेक्ट करे सघंदासीं टीहनि ॾींहनि जो ठीकु आहे सर त इहो मूंखे कीअं कराइणो पवंदो ऐं एनुअल प्लेन कीअं थींदो मूंखे इयो वणियो एनुअल प्लान हा त हिनखे मां कीअं करे थो सघां चालू

अच्छा

ठीकु आहे सर ऐं मूंखे इहो अच्छा हू अलगि

टू हंड्रेड ठीकु ठीकु आहे

ठीकु आहे सर ऐं इहो एनुअल जो पंहिंजो स्पीड घणी चयवस फ़ोर्टी खा फ़िफ़्टी एम एल जी ऐं प्राइज़ वरी हिक दफ़ो रिपीट कजो त सर ॿटीह सौ नवानवे फ़ोर जी ठीकु आहे सर ओके धन्यवादु तव्हांजो महिरबाणी ॿुधाइण जो